प्रत्येक वाटारांनी वेगवेगळी संस्कृताय आसा वेगवेगळें न्हेंसण वेगवेगळे कपडे घालप वेगवेगळी भास जरी एकूच भास उलयता जाल्यार ताची बोली ही वेगवेगळी आसा तशेंच आमच्या वाटारांत सुद्दां हें वेगळेंपण दिसून येता जशें कपड्याच्या बाबतीन जें आसा टोटली वेगळें आसा गांवगिऱ्या वाटारांतले लोक जे आसा ते वेगळे तरेचे कपडे घालतात जशें ह्यो बायलो ज्यो आसा त्यो देठली मारप साडी न्हेसप चडशें भांगर शिंगर घालप ना जितलें जाय तितलेंच मोजकेंच अशे तरेचो भेस जो आसा तांचो आसा म्हणटकच शाराच्या आनी गांवगिऱ्याच्या वाठारांत जें न्हेसवण जी आसा लोकांचें न्हेसण कपडे घालपाची पद्धत जी आसा पळयली जाल्यार बऱ्यापणान वेगळी आसा